ہاں سر آپ آپ سویگی سے بات کر رہے ہو

سر میں نے کھانے کا پزا کھانے کا آرڈر کیا تھا بٹ آپ کو میں کب سے انتظار کر رہا ہوں آپ کو آنے میں کتنا ٹائم لگے گا ہاں ٹھیک ہے آپ کہاں پر ہو ابھی اوکے اوکے تو آپ کو پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا اوکے تھینک یو تو پھر آپ جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کیجیے اوکے تھینک